नमस्कार मैं मीना सिंह बात कर रही हूँ मेरे परिवार में मेरी लड़की है मम्मी जी हैं मैं हूँ और मेरी छोटी शिष्टर है मैं अपने परिवार पर जो भी ज़िम्मेदारी होती है मैं अपने हिसाब से निभा रही हूँ में टाइपिष्ट हूँ और मुझे जो भी अर्निंग होती है वो मैं उसी हिसाब से मैं अपना घर का खर्च उठा रही हूँ मेरेको जो भी सपोर्ट मिलता है वो पवन लेखा से मिलता है मैं उसके साथ कम से कम दो तीन साल से हूँ मेरे मन में जो भी दु ख दर्द होता है घर परिवार की छोटी मोटी जो भी बातें होती हैं वो सब उसी से शेयर करती हूँ और जो भी मुझे जो भी मुझे भविष्य में जो भी मुझे निर्णय लेना होता है या जो भी कठिनाई मेरे भविष्य में उत्पन्न होती है वो सब में उसी से उसी को बताती हूँ और उसी से जो भी हम लोग जो सही विचार करके जो भी निर्णय लेते हैं उसी के आधार पे मैं अपना घर का जो भी है निर्णय ले पाती हूँ और मैं बेफ़िक्र रहती हूँ और उसके साथ और अपने परिवार के साथ और पूर्ण रूप से उसी के ऊपर मैं सपोर्ट लेती हूँ